माल जालके घाव घोस भेल चाहै अथि भेल तऽ जे छै से गरम पानि भेल जेना जे छै से अहाँके ओ अथि जे छै से घाव घोस भऽ जाए छै तऽ गरम पानि से धो धा कयलक साफ कयलक जे छै से देखभाल कयलक साफ सफाइमे माल जालके रखलक अथि सभ कीड़ा मकोड़ा से बचेलक माछी मच्छर से अथि कयलक घर ओर धुआँ कऽके रखलक जे छै से ओकरा जे छै से बढ़िआँ से देखभाल कयलक साफ सफाइमे नीकसँ रखलक आर जे छै से ओहिके अथि पान छान खान पीन सभमे ध्यान देलक दवाइ बीरो कयलक सभ ठीक भऽ जाइत छै ओहिके बाद जे छै से अथि जे छै से ओकरा जे छै से जे छै से एम्हर ओम्हर नहि कयलक गरम पानि पियेलक अथि जे छै से ओकरा जे छै से ठण्डा तण्डा पानि नहि पिएलक आओर जे छै से ओहिके बढ़िआँ से जे छै से साफ सफाइमे जादा रखलक एम्हर ओम्हर जे छै से सभ से बचाके रखलक बहुत चीज छै ओना जे छै से अहाँकेँ घाव घर रहल से ओ गन्दा से सेहो घाव होइत छै जे छै से एम्हर ओम्हर जे बैस गेल अथि भेल तेहू से घाव भऽ गेल ओहिके साफ सफाइमे रखलक अथि जे कयलक से भऽ गेल बस